हैलो नमस्ते सर आपके पास छोटे छोटे पौधों का व्यापार है आप कैसे करते हैं कौन कौन स पौधा आपके यहाँ अवलेवल हो जाएगा सर हमको घर के लिए कुछ अट्रैक्टिव पौधा चाहिए था मतलब जैसे हम बताएं गुलाब कमल ऐसे करके कौन अभी के मौसम के अनुसार कौन सा पौधा ठीक रहेगा गुलाब गुलाब या फिर सर इसके पहले हम बहुत पौधा खरीद चुके थे जो हमको मतलब बहुत नुकसान हो गया हमको कुछ पता नहीं था कि तो फिर सर इस मंथ में अगर लगाएंगे तो ज्यादा धूप ठीक रहेगा या कम धूप उतने नॉर्मल में लगाना पड़ेगा यही न और ये गमला में लगाएंगे तो ठीके रहेगा न मतलब ज्यादा जल्दी सूखेगा नहीं न और उसको बीच बीच में देखभाल के लिए क्या क्या करना पड़ेगा कुछ टिप्स बता दीजिए ठीक है सर इतनी जानकारी मेरे लिए काफी है हम आते हैं कुछ दिन में लेके जाएंगे आपके यहाँ से